अँ हमरा गाममे एगो हमर जे एगो चाचा छथिन ओ मतलब पहले ओतऽ हुनका ओतऽ दोकान मतलब बचपनेसँ ओ करै छथिन आओरओ एकदम जीरो लेवलसँ उग तऽ करने छलखिन अपने तऽ अभीके लेल अभी ओ हुनकर दोकान मतलब ओ अपनेसँ कऽ कऽ धीरे धीरे कऽ कऽ हुनकाके दोकानके पहिले हुनकर छोटा मोटा दोकान छलनि तऽ ओ अपन धीरे धीरे कऽ कऽ आओर अभी अभी बड़का दोकान हुनकर छनि अभी बहुत अच्छा चलि रहल छनि अभी कमसँ कम मतलब कि पनरह सतरह सालसँ हुनकर बिजनेस अभी चलि रहल छनि एहि पूरा हमर गाममे ओ अभी एकदम परिचित छथिन आओर हुनकर नाम अभी बहुत अछि हमरा गाममे हमर घरके बगलेमे ओ चाचा छथिन हमर कृष्ण चाचा आओर हुनकर बिजनेस एकदम बहुत एकदम सक्सेसफुली रह रहल हँ अभी तक आओर उपरसँ हुनकर दोकान मतलब पान एकदम छोटा पानके दोकान पहिले छलनि पहिले पहिले पानके दोकानसँ ही शुरू करने छलखिन आओर अभी अभीके मतलब हुनकर दोकान अभी एकदम बड़ा छथिन मतलब ई सबकिछु अभी रखै छथिन छोटा मोटा जे जतेक भी चीज होइ छनि ई घरके उपयोगी समानसब ओसब रखै छथिन हुनकर बगलमे एगो आओर चाचा छथिन ओ ओ भी बहुत अच्छासँ करऽ करलखिन हँ पहिले तऽ हुनकर छोटका मतलब मो मोबाइलके दोकान छलनि हुनको सक्सेसफुली नहि भेल ओहिसँ ओ दोसर राशनपानीके दोकान अपन खोललखिन हँ आओर जे हमर